हैलो सुधा मैम गल्ल करै दे न मैम में ना एह् डी बी एन स्कूल दी प्रिंसिपल बोलै'नियां ते मैं अपने स्कूल दा ऐनूय्ल फंक्शन कराना थुआड़े अभिनव थेटर च ते मिगी तुस सनाओ कि केह् सिस्टम रौह्ग ते किन्ने घैंटै आस्तै तुस सानू देगे कोई सानू डिस्कोंट बगैरा लब्भग कि नेईं साढ़ा ते एनुअल फंक्शन हफ्ते बाद ऐ डेट जी तुस हून लेई लैओ जी कोई छब्बी मैडम जी सवेरे अस कोशिश करगे कि बच्चें लेइयै अस दस बजे तकर उद्धर पुज्जी जाचै बाकी कि जे त्रै बजे तक फंक्शन मकाई ओड़ै क्योंकि बच्चे निक्के न निक्के बच्चे बी हैन साढ़े कन्नै ते बड्डे बी हैन ते निक्के फिर घर बी जाना मां प्यो ने बी आना होंदा ते ओह् फिर इन्ना लम्बा फंक्शन अस करना निं चाह्ने साढ़ा ऐनुअल फंक्शन ऐ असें बच्चें गी प्राइज़ देने न थोह्ड़ा साढ़े प्रोग्राम होने ते डांस डूंस होना बच्चें दा जेह्ड़ा साढ़ा लोकल गीत ऐ ओह्दे उप्पर नाच होना थोह्ड़े चिर असें ओह् अऱेन्ज कीते दा असें चीफ गेस्ट बी बुलाए दे न साढ़े साढ़े जेह्ड़े मिनिस्टर न इक उनें असें चीफ गेस्ट बी बुलाए दा ऐ ते मिगी जी मैडम जी मिकी इक गल्ल सनाओ असें अगर बच्चें गी रिफरेशमेंट देनी ऐ ते ओह् रिफरेशमेंट जेह्ड़ी असें देनी ऐ ओह् तुन्दे उद्धर जगह ऐ बच्चें आस्तै बाहर काउंटर लाइयै उनें रिफरेशमेंट देई जाई सकदी

नेईं नीं नीं अस गंद ठीक ऐ मैडम जी में आन्नी आ तुन्दे कन्नै गल्ल करनी आं पर इक दो चीजां साढ़ियां हैन न जेह्ड़ियां असें क्लियर करी लैचे तुन्दे कोल तुन्दे कन्नै आना असें गड्डी लेइयै आना ते तुन्दे अंदर ओह् गड्डी पुज्जी जाह्ग अंदर पार्किंग लब्भी जाह्ग सानू पेरेंट्स दी अस ते पेरेंट्स आखी ओड़गे तुस गड्डियां लेइयै आई जाएओ अंदर पार्किंग ऐ ते तुन्दा थुआढ़ा स्टाफ़ दी कोई मदद के सानू अपना ही सारा स्टाफ़ लेइयै आना पौह्गा जेह्ड़ा स्टेज डैकोरेट करग जां सारा अग्गें पिच्छें जेह्ड़ा जां थेटर तुस सफाई कराई देगे कि ओह् बी असें आइयै करनी ऐं अच्छा मैडम जी ते डैकोरेशन आस्तै ठीक ऐ मैम नेईं निं निं मैडम जी समझै नी मिकी सनाओ में किस दिन आं में उस्सै दिन आई जान्नी आं मी सनाओ किस दिन आं में ठीक ऐ मैडम जी कल किन्ने बजे ठीक ऐ मैडम जी में ठीक ऐ मैडम जी में दस बजे तुन्दे दफ्तर पुज्जी जाह्गी ते मेरा नांऽ रीद्धि ऐ ठीक ऐ ना मैं डी बी एन स्कूल दी प्रिन्सिपल आं मैं तुसेंगी तुन्दे प्यून बाहर सऩाई ओड़गी ते ओह् तुसेंगी अंदर सनाई ओड़नगे ठीक ऐ मैडम जी अच्छा मैडम जी नमस्ते